बिजली दी गल्ल करचै तां बिजली अज्ज दे जमान्ने च बड़ी जरूरी चीज ऐ होर साढ़े अपने ग्रांऽ बसैंतगढ़ दी गल्ल करचै तां बसैंतगढ़ बिजली जेह्ड़ी ओह् बड़े चिरें पुज्जी ही इत्थें तरक्की बड़े चिरें होई ही ते खेतीबाड़ी दी गल्ल करचै तां इत्थें बीऽ बी एड्डे बड्डे कोई कम्म निं होंदे जेल्लै लेकिन बड़ियां सारियां चीजां न जेह्ड़ियां अस बिजली कन्नै चलांदे न जियां ग्रांऽ च बिजली च बड़े सारे चार्ज आह्ली बैट्रियां होई गेइयां होर मोटर पानी कड्ढने आह्ली जेह्ड़ी कुसै दूरे जगह गी पानी अगर लेना होऐ तां अस मोटर उप्पर मोटर लांदे मोटर लाइयै ते उस ग्रांऽ गी पानी भेजना पौंदा कन्नै गै अस एह् दिखदे के पानी ऐ जेह्ड़ा ओह् दूर जेह्ड़ा जित्थें नेईं चढ़ा दा होऐ उत्थें चढ़ी जंदा कन्नै गै एह् होंदा ग्रांऽ च होर बी बडियां सारियां चीजां न जेह्ड़ियां पानी च लगदियां जियां कि बिजलियै नै ट्रैक्टर बी बिजलियै नै गै चलदे किश जेह्ड़े ग्रांऽ च बैटरी आह्ले ट्रैक्टर निक्के निक्के ट्रैक्टर होंदे कन्नै जियां गै मक्कां कुट्टने आह्ली मशीन होंदा मक्कां तोड़ने गी ओह् बी मशीनै कन्नै गै चलदी कनक गाहने आह्ली मशीन होंदी जेह्ड़ी ओह् बी बिजलियै नै गै चलदी इक ते कन्नै गै किश होर बी चीजां होंदियां जियां आक्खो जां जनरेटर कुसै चलाना पेआ घरै च लोई दा साधन बी बिजली गै होंदी ते बिजली निं होग ते अज्ज बड़े सारे कम्म न जेह्ड़े ओह् खेतबाड़ी होंदे ओह् नेईं होई सकदे कन्नै गै एह् दिक्खेआ जंदा कि होर बी जियां तुस लाई लैओ के कुसै अपने घर अज्जकल मतलब सब्जी कट्टने आह्लियां मशीनां बी जेह्ड़ियां ओह् बी बिजली कन्नै गै चलदियां पम्प स्प्रे करने आह्ले पम्प होंदे जेह्ड़े ओह् बी बिजली कन्नै चार्ज होइयै उ'नेंगी चलांदे होर बी बड़ियां सारियां चीजां न जेह्ड़ियां बिजली ज यूज कीतियां जंदियां बिजली कन्नै चलदियां